हमारे क्षेत्र में लोग बहुत प्रकार के फ़ोन रखते हैं क्योंकि फ़ोन से हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त होती हैं जिससे हमें घर बैठे ही जानकारी प्राप्त हो जाती है हमारे घर में लोगों के पास मम्मी के पास जिओ का फ़ोन है और मेरे पास सैमसंग का है और भाई के पास वीवो ब्रांड का है और इसी इस से हम तो और फ़ोन की सहायता से हम संतुष्ट भी हैं इससे हमें दूर दूर की जानकारी प्राप्त होती है हमारे जानने के जानने वाले लोग हमसे काफी दूर रहते हैं फ़ोन की सहायता से हम उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं वीडियो पर बात वीडियो कॉल कर सकते हैं जिससे हमें उनसे बात करने में संतुष्टि होती है कि हमारे लोग हमसे दूर होकर भी हमसे इतने पास हैं इससे हम यह कह सकते हैं कि हमें अनेक प्रकार की विशेषताएँ मिलती हैं हमें फ़ोन से बहुत प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं हम इस टेलीफ़ोन के ज़रिये हम शौपिंग भी कर सकते हैं घर बैठे शौपिंग कर सकते हैं और घर बैठे खाने पीने की चीज़ें मंगवा सकते हैं फ़ोन की सहायता से हम अपने घर का वेस डेकोरेशन कर सकते हैं अपने इसीलिए आज के समाज में हमारे लिए फ़ोन का होना बहुत ही आ अति आवश्यक हो गया है फ़ोन के ज़रिये हम अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं दूर दूर लोगों की जानकारी हम फ़ोन के ज़रिये हम कर सकते हैं दूर दूर लोगों से बात कर सकते हैं इसकी सहायता से हम अपनी दूर दूर बसने वाले लोगों से बात कर सकते हैं इसलिए हम फ़ोन के बारे में इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि फ़ोन हमारे समाज में अति आवश्यक हो गया है और हमारे पास हम सभी के पास फ़ोन होना अति आवश्यक है जिससे हम दो जिससे हम बहुत सी जानकारी प्राप्त करने में सफल हो सकें और इससे फ़ोन के ज़रिये अच्छी अच्छी शौपिंग करने में भी हमें सहायता होती है मनपसंद की शौपिंग कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिये हम घर का डेकोरेशन भी तैयार कर सकते हैं हमारे क्षेत्र में टेलीफ़ोन ब्रांड बहुत से हैं जैसे वीवो सैमसंग आदि ऐसे ब्रांड हैं जो हमें बहुत ही पसंद आते हैं इनका यह डेकोरेशन हमारे घर के लिए संतुष्ट हो सकता है फ़ोन की विशेषताओं के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि हम एक कमरे से एक कमरे में ही एक कमरे से दूसरे कमरे वाले के सामने से भी बात कर सकते हैं फ़ोन की यह विशेषताएं निम्नलिखित हैं फ़ोन की सहायता से हम दूर दूर की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं